हैल्लो तुस बक्करियां बेचने होन्ने ते किन्ने रपेऽ ऐ थुआढ़े कोल चार ज्हार तक्कर शुरू होआ करदी ते थोह्ड़ा घट्ट करी देओ हां रेट तिन्न नेईं दौ ज्हार तक्कर लाई ओड़ो कुतै ढाई ज्हार तक्कर रक्खना फिर ते ओह् शामीं आह्गे फिर तां ठीक ऐ ठीक ऐ बड़ा धन्यबाद थुआढ़ा